हमर परिवारमे हमर माँ पापा भैया दीदी सब छै हमर परिवारमे हमर दु गो बहिन एक भाय भाभी दु भतीजा भती एक भतीजा एक भतीजी छै हमर परिवारमे मतलब सबसँ बड़ हमर भाय छै आओर ओकर बाद हमर दीदी छै दुनू आओर ओकर बाद सबसँ छोट हम छियै सबसँ छोट हम छियै आओर सबके लाडली भी हम छियै हमर परिवारमे मतलब बहुत बड़ा हमर परिवार बहुत बड़ा छै बड़े मम्मी बड़े पापा चाचा चाची सब छै चचेरा भाय बहिन सब पूरा फैमिली बहुत बड़ा फैमिली छै बड़ी माँ हमर तीन बड़े पापा तीन बड़ी मम्मी एक चाचा एक चाची छै हमर बहुत बड़ा परिवार छै कुल मिलाके हमलोग बीस पच्चीस भाय बहिन छियै हमर दोस्त हमर बहुत करीबी दू तीन दोस्त छै जकरामे एकके नाम दिव्या छै एकके नाम सुरुचि छै ई दुनू बड्ड नीक छै बहुत अच्छी लड़की छै मतलब हर बुरे आओर अच्छे वक्तमे हमर साथ दै छै हमरा लए बहुत करै छै बहुत अच्छी लड़की छै ई लोग हमर मतलब हर बुरा समयमे हमर साथ रहै छै हमरा लए बहुत करै छै जब भी जरुरी पड़ै छै सबसँ पहिने आबिके हमर हेल्प करै छै हमर दोस्त सब बहुत मतलब बहुत जादा हेल्पफुल छै हमरा लए हमरा लए बहुत जादा ही कार्य बहुत जादा ही कार्य करै छै हमरा लए